हम दूटा फैन लेने छलियै जिनमे एकटा फैन तऽ कनी ठीक ठाक छै लेकिन दोसरका फैन तऽ उ खराब छै आओर बेसी दिन उ नहि चलै छै आओर फैनके अपना दोस्त सबके कहलापर उ फैन लऽ लेने छलियै लेकिन उ बेसी दिन नहि चललै उ फैनके कलर भी बड़ नीक लागल छलै तऽ कलर देखि कऽ फैन हमसब लअ लेलियै आर ओयमे दूटा फैन लेलियै तऽ ओयमे एकटा तऽ ठीक ठाक चलि रहल छै आओर एकटाके कोइ गारंटी नहि छै चलते चलते रुकि गेल आओर कहियो अपना मोनसँ चलल चाहे नहिये तऽ चलल दोसरा सबके कहलापर लअ लेने छलियै आओर वएह जे छै वएह एकटा नीक छै एकटा खराब छै